हलो नमस्कार सर आप माया ट्रैवल एजेंसी से बात कर रहे हैं हाँ जी सर मैंने कुछ समय पहले आपका कैब बुकिंग करा था हाँ सर मैंने सिवनी से बालाघाट के लिए कैब बुकिंग करी थी सर अभी जस्ट ही मैं आपकी कैब से उतरा हूँ और सर मेरा जो बैग था ना वो आपके कैब में छूट गया सर हाँ सर आप अपना एड्रेस बता दीजिए मैं वहाँ पर आ कर अपना बैग लेजा लेता हूँ हाँ सर थाना चौकी सर आप अपना प्रॉपर एड्रेस बता दीजिए हाँ क्वॉर्टर नंबर एक सौ सत्रह जी सर मैं वहाँ पर आता हूँ और अपना बैग ले जा लेता हूँ धन्यवाद